जेकरा जे परिवार रहय छथिन आ ओ कृषि मे मतलब खेती मे नहि रहबा के लेल सोचय छथि जे परिवार की हम खेती नहि करू दोसर काज मे लागैत रहू हुनका सबके लेल हम इएह कहब की की खेती करला से बहुत मतलब अहाँ के ही फायदा नहि होयत जबकि समाज मे भी बहुत तरीके फायदा होइ छै होइ छै जैसे की धान के खेती अहाँ अगर करै छी तऽ धान के ओकरा बेचबै अहाँ तब आओर सारा भी आदमी के पास अबै छै अहाँके खेती केला से सिर्फ अहींकेॅं फायदा नहि होइया आओर भी कई सारा आदमी होइ छै हुनका फायदा होइ छै खेती सऽ तऽ सिर्फ ओहिके लेल सभी आदमी के जादा से जादा कम से कम खेती करबा के चाही अपना घर के आस पास मे आओर बढ़िऑं लागै जादा भारी भारी खेती मे लगबो नहि करय छै आसानी से अहाँ खेती कऽ सकै छी अहाँ सब प्रकार के भऽ गेलै